असांजे जूनागढ़ शहर में घुमण जूं इलाही जॻहियूं आहिनि अलॻि अलॻि शहर मां माण्हू हिते घुमणु ईंदा आहिनि जीअं कि असांजे जूनागढ़ शहर में स्पेशल भवनाथ आहे उते अलॻि अलॻि शहर जा माण्हू घुमणु ईंदा आहिनि भवनाथ ॾिसणु ईंदा आहिनि शिवरात्रिअ में ख़ासि माण्हू असांजे जूनागढ़ शहर ईंदा आइन भवनाथ में शिवरात्रि ॾाढी सुठी रीति सां मल्हाईंदी आहिनि माण्हू इलाही ॼणा ईंदा आहिनि भवनाथ ॾिसण अने घुमणु ईंदा आहिनि असांजे शहर में गिरनार बि आहे त अलॻि अलॻि शहर जा माण्हू गिरनार चरण बि ईंदा आहिनि अने हाणे असांजे शहर में गिरनार चढ़ण लाइ रोप वेअर बि कठियो अथनि गंढियो तन केर न चढ़ी सघे त या फिर केर बि गिरनार चढ़णु रोप वेट में वञी थो सघे हिते आहिनि गिरनार चढ़ण बि ईंदा आहिनि आयो माण्हू गिरनार चढ़ण स्पेशल ईंदा आहिनि त सिराई में गर गिरनार चरढ़ मौज मारींदा आइन टियों असांजे शहर में डेम बि आहे उते बि अलॻि अलॻि शहर जा माण्हू ईंदा आहिनि अने वधारे चौमासे में ईंदा आहिनि डेम में घुमण लाइ वधारे माण्हू चौमासे में ईंदा आहिनि सिआरे में न वेंदा आइन ऊन्हारे में बि न वेंदा आहिनि चौमासे में वेंदा आहिनि डेम ते बि इलाही माण्हू ईंदा आहिनि मौज मारींदा आहिनि असांजे जूनागढ़ शहर में बाग बि आहिनि होटलूं बि आहिनि इलाही आहिनि त माण्हू घुमण बि ईंदा आहिनि असांजे जूनागढ़ शहर में स अक्षर वारी बि आहे उते मंदिर आहे उते बि अलॻि अलॻि शहर जा माण्हू अक्षर वारी बि घुमण ईंदा आहिनि उते इलाही वॾो मंदरु आहे त उते बि माण्हू ईंदा आहिनि घुमण लाइ असांजे शहर में बाग़ बाग़ीचा इलाही आहिनि उते बि घुमण ईंदा आहिनि वेकेशन में घुमण ईंदा आहिनि असांजे शहर जे पासे में भेट द्वारका बि आहे उते बि अलॻि अलॻि शहर जा माण्हू घुमण ईंदा आहिनि शहर जा माण्हू घुमण अने भेट द्वारका में माण्हू नदीअ में ॿेड़ीअ में सवारी कंदा आहिनि भेट द्वारका में द्वारकाधीश जो मंदर बि आहे त उते बि द्वारकाधीश में मंदिर बि आहे त उते बि माण्हू दर्शन करण ईंदा आहिनि असांजे जूनागढ़ शहर जो पासे में सौमनाथ बि आहे उते बि माण्हू ईंदा आइन अलॻि अलॻि शहर जा माण्हू वेंदा आहिनि उते शिवलिंग जो मंदरु आहे उते माण्हू दर्शन करण ईंदा आहिनि उते दरियो बि आहे त माण्हू दर्शन करण वेंदा बि घुमण वेंदा आहिनि ऐं मञींदा आहिनि त असां शहर में माण्हू असांजे पासे जे शहर में हेतिरी घुमण जूं जॻहियूं आइन माण्हू इलाही ॼणा घुमणु ईंदा आहिनि